जय झूलेलाल टोपाज़ रेस्टोरेंट मां तव्हांखे पंजाबी थालीअ जो ऑडर ॾिनो हुओ उनमें शोला भटूरा लस्सी सलाद नान पराठा दही वड़ा पापड़ खिचड़ी ऐं बि ॿियो हिनमें मां एड करण चाहियां थी डिज़ट जेको आहे एसक्रीम में स्टॉबेरी बनाना मैंगो कॉनेटो वैनिला गुलकंद मावा रसबेरी रसभोग केसर डाए फ्रूट इहे छा तव्हां ॾे सभु अवेलेबल हुजनि त मूंखे ऑडर में इहे सभु मोकिलियो ॿियों जेको बढ़िया बि काई एसक्रीम आई हुजे डिफ्रंट वे में त उहा बि तव्हां मूंखे मोकिले सघो था पिया छो जो असांजे घर में खाइण वारा जाम ॼणा आहिनि